भारतांत तशें पळोवपाक वचत जाल्यार सगळें रस्ते आमचें हायवे जोखीम बरयल्ले आसात पूण तरी आसतना आमी सावधानी बाळगून हेल्मेट घालून आनी आपल्या स्पिडीन वेवस्थीत सायडिन चलोवन हाचेर आमी तोडगो काडूंक शकतात अशें म्हाका दिसता